अ औ सनजय भाइ नों मा खालामबाय थादोंलै न'आव न'आवनो आं गय गायनो नायदोंमोनलै गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदोंमोनलै औ सल्ल' बिगा नङा गायनो गय फिसा औ साननैसो उनाव ना नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ अ होमबा बैसागुआवनो गायनोसैदां लै भाइ अ बे न'निखौ दाखालि फानबायलै आं फाननाया अ दङ दङ औ नब्ब'इआव हरबायलां दाखालि सय किल' जाबायलै आंहा अ बिसोरो फन्द्र' ना मा मोनजाबायनो बेपारिया औ औ दा गायनोसो नायदों आं नैखो होमबा नों बुंनायखौनो मानिनोसैलै आं अ औ आरो नोंनिया फाथैफोरा थैदों नामालै नोंनिया आंहाबोथ' थैदोंलै औ दायो बिस थाखा फसिस थाखा लांफैदोलै मुथायावहाय औ दिनै फैनायमोन अ बबेबा फैगोनलै भाइ नोंनियाव ए आंनोबो थिनहर खोनाबाय माबायदि खालामदो बेसि नोंलाय दे थथाफि ओरैनो सिरिस्लायस्लाय बेखौनो खालामनोसै नङा होमबा औ हानना लांगोन ओइ माबालै नोंनियाव जांख्ला दंखायोमोनलै आगोलावना रे अ बेखौ लायनांगोनलै होमबा नोंनियाव अ ओमफ्राय बायबाय न' खिलि दोनाखैलै आरो कमला माबा खारजिफ्रा माबायदि जादों नोंनालाय ए नारें खारजिफोरा गोरलै गोरलै अ आंनाबो गोरलै बहद दङ अ आंनिया बोराइबो दङ दंनाया जाब्रायानो बेयावबो अरांआवबो अ दा दाम जागोन नालै ना भाइ दे दे दे